ہم اپنی زندگی میں کسی بھی اچھی تقریب کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں مثلاً نکاح ہے پہلے ہم جو ہے ایک قاضی منتخب کرتے ہیں ایک وکیل اور دو گواہ ہوتے ہیں نکاح میں باقی جو ہیں سب سامعین ہوتے ہیں جو سنت طریقہ ہے وہ مسجد میں ہے نکاح کا تو وہاں پر اسٹیج سجایا جاتا ہے پھر قاضی صاحب آتے ہیں سب سے پہلے شروعات اللہ کے کلام سے ہوتی ہے نکاح کی پھر اس کے بعد حمد حمد و ثنا کی جاتی ہے پھر جو ہے نعت شریف پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد قاضی صاحب جو ہیں خطبہ دیتے ہیں نکاح کا پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے اور شیرین بانٹی جاتی ہے ایجاب و قبول کے بعد اس طریقے سے نکاح مکمل ہوتا ہے اور جو ہے ہماری تقریب مکمل ہوتی ہے پھر اس میں جو ہے سنت طریقہ جو ہے چھواروں کا نکاح میں چھوارے بانٹے جاتے ہیں یہ کہ سنت ہے اس میں اور مہر متعین کیا جاتا ہے نکاح میں جو بھی مہر ہو وہ یا تو انسان کو یا تو فوراً دینا پڑتا ہے یا بعد میں دینا پڑتا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تقریب جو ہے ہم سب سے پہلے جو تقریب کا آغاز کرتے ہیں وہ ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں کسی بھی تقریب کا